म्हज्या शाळेंतलो म्हजो आवडीचो विशय म्हणल्यार इंग्लीश म्हाका इंग्लीश खूब आवडटालो कित्याक म्हणल्यार म्हाका इंग्लिशाची म्हजी टिचर खूब आवडटाली ती बरी दिसताली सुंदर इंग्लीश उलयताली आनी तिचें तें उलोवणें तिचें तें लिखाण तिचें तें कर्सिव बरोवप म्हाका इतलें आवडटालें की तेका लागून म्हाका इंग्लीश भास आपसुकूच आवडपाक लागली म्हाका कांयच कळनासलेले पूण म्हाका इंग्लीश अशें दिसतालें की म्हजीं टिचर कशीं उलयतां म्हजीं टिचर कशीं बरयतां म्हजीं टिचर कशी सांगतां त्या पद्दतीन हांवेन उलोवपाक जाय हांवेन करपाक जाय म्हणून म्हज्या ल्हानपणांतल्यान शाळेंतल्यानूच म्हाका इंग्लीश भाशा खूब आवडटाली आनी त्या नंतरूय मागीर म्हजें सगळें जे शिक्षणीक विशय आसा तें मराठी माध्यमातांतल्यानच जाला पूण म्हाका इंग्लीश भाशा ही खूब आवडटाली ती म्हळ्यार म्हाका म्हज्या शिक्षकाक लागून आनी आज म्हाका बऱ्या पैकी इंग्लीश उलोवपाक येता बऱ्यापैकी लिव बरोवपाक येता आनी बऱ्यापैकी कर्सिव हेंडरायटिंग काडपाक येता म्हणून म्हाका आज खूब बरें दिसता की म्हज्या टिचरीचें नांव आशिल्लें मारिया ती इतली बरीं दिसताली इतली बरी उलयताली की टिचरीक लागून म्हाका इंग्लीश विशयाची इंग्लीश भाशेची गोडी लागली आनी ती आज पर्यंत म्हाज्या जिवनांत उरली